हलो हाँ जी बात कर रहा हूँ बताइए हाँ जी मिल जायेंगी कौन सी सब्जियाँ चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आलू प्याज गोभी पत्ता गोभी और पालक मेथी मेथी ठीक हैं हाँ बताइए देखिए आलू जी मैं बता रहा हूँ आलू बीस रूपए किलो हैं ठीक है और पालक जो हैं तीस रुपए गड्ढी है मेथी भी इसी रेट तक पड़ेगी इसके अलावा आपको गोभी जो हैं चालीस रुपए किलो गोभी है पत्ता गोभी तीस रुपए किलो चल रही हैं और इसके अलावा मिर्च ऐड करना है क्या ठीक है मिर्ची मिर्च कितनी कर लूँ एक पाव ठीक है एक पाव ये हो गई और धनिया कर लूँगा ठीक है धनिया कितनी कर लूँ एक पाव धनिया कर दी ठीक है और ये ये आलू की आलू कितना चाहिए आप को पाँच किलो कर दूँ क्या पाँच किलो आलू हो गया गोभी दोनों पत्ता गोभी और फूल गोभी कितनी कितनी दो दो किलो हो गई ठीक है और आपका ये पालक कितना गड्डी करूँ ठीक है और मेथी ठीक है ठीक है ठीक है तो ये आपका जो टोटल हो गया हैं वो सात सौ चालीस रुपए हो गया ठीक है तो इसको घर घर पर देना हैं या आप यहाँ से रिसीव करेंगे ठीक है सर ये घर का डिलीवरी करने का अलग से पचास रुपए चार्ज लगता हैं तो मैं भिजवादूँ हाँ हाँ केवल पचास ठीक है चलिये ठी ठीक है आप एड्रेस मुझे नोट करवा दीजिए जी बताइए ई फोर्टीन आरेरा कॉलोनी भोपाल ठीक है एक बार रिपीट करता हूँ ई फोर्टीन आरेरा कॉलोनी भोपाल ठीक है सर तीन घंटे के अन्दर ये सब्जी हम पहुँचा देंगे ठीक है कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ से हमारी गाड़ी आती है तो सभी की सब्जी डिलीवरी करती हुई जाती है मैं फिर भी कोशिश करूँगा बल्कि कहूँगा के पहले आपके यहाँ चली जाए लेकिन फिर भी कम से कम दो घंटा लगेगा जी ओके चलिए धन्यवाद भाई साहब